हूअं त ॾिठो वञे त किताब पढ़ण में वधीक टाइम ख़राब थींदो आहे ऐं किताब पढ़ण में ईअं लॻंदो आहे की जिते पाण पेज छॾियोसी अलाए सम्झि में आयो अलाए न आयो पर अगरि हीय जेकी टेक्नोलॉजी आयी आहे नये दौरु जी उहो तमामु हीअ बेनेफ़िट वारी आहे इनखे पढ़ण जो तरीको बि अलॻि थी वियो आहे जहिड़े तरीक़े सां जहिड़े तरीक़े सां इलेक्ट्रोनिक कंटेंट में जैसे कंडिल ई बुक वग़ैरह असां पढ़ी करे पाण नॉविल पढ़ी सघूं था किताबनि जी रीडिंग करे सघूं था ऐं अगरि जिते लॻे थो की हाणे असांजो किताब पढ़ण जो मन कोन्हे त उते ई पॉज़ ॾई करे बंदि करे सघूं था ऐं थोरो सो अॻियां बि करे सघूं था मिंजे अनुसार त पारंपिक ऐं रवाइती पुस्तकूं पढ़ण जे लाइ सभिनी खां बेस्ट तरीक़ो इहेई रहंदो की यू ट्यूब खोलो ऐं आराम सां मोबाइल ते यू ट्यूब खोले करे पंहिंजी किताब पंहिंजी फ़ेवरेट किताब खे डाउनलोड करे ऐं हू किताब पढ़ी सघूं था किताब पढ़ण में इहो फ़ाइदो आहे की टाइम जी बचत थींदी आहे ऐं वापिसि फ़ोरवर्ड करे सघो था पास क जॾहिं लॻे थो पाण खे की हीअ सम्झ में अची वियो त उनखे अॻियां बि वधाए सघूं था कन में ईयर फ़ोन विझी करे लेटे लेटे ॿुधो उथी करे ॿुधो या आराम सां वॉक करे ॿुधण में वधीक मज़ो ईंदो आहे त मुंहिंजे हिसाब सां इनमें को नुकसानु कोन्हे ऐं इनमें कहिड़े बि तरीक़े सां सिर्फ़ फ़ाइदा ई फ़ाइदा आहिनि फ़ाइदा ई फ़ाइदा आहिनि